हेल्ल' औ ओइ बाजै आं जलफि आसार खालामनो नागिरदोंमोनलै जलफि आसार खालामनायाव मा मा होनांगौ ब्रा

सेरथाम औ ए देनां बैग्रिखौबो बानायनोसैब्रा

औ

औ ओं औ औ औ दे